मां बीकॉम पास करे छॾियो ऐं मां सीए कंदी आहियां सीए में मुंहिंजा ॿ लेवल पार थी चुका आहिनि हाणे मुंहिंजी मे में फाइनल जी एक्ज़ाम आहे हिन मे में सीए जी त उन जी मां तयारी थी करे रहिया फ़िलहालु ऐं ॾाढे सुठे सां ईअं ॾींहं में सोरहं अर सोरहं खां वठी अरिड़हं कलाक तांई मां ॾींहं में पढ़ंदी आहियां इन लाइ ऐं ॾह ॾींहं जो हर शइ में ईअं पाटिन में घुमणु वुमण छॾे ॾिनो आहे ऐं मां किथे बि न वेंदी आहियां